जी कौन फ़ोन किया है जी बताइए किसलिए फ़ोन किया है हाँ करते हैं बताइए क्या पूछना है उसके बारे में हाँ तो सिखाते हैं तो आप सीखने में इन्ट्रस्ट कितना है आपको जी तो बताइए क्या हाँ वो हम वन थाउजेन्ड लेते हैं पर मंथ का

डिस्काउन्ट तो नहीं है अगर छू मतलब कि अगर आप तीन बच्चे लेके आती हैं तो आपको बीस पर्सेन्ट ऑफ़ हो जाएगा आपका अगर हाँ उससे ज्यादा लेके आते तो आप उसका दूना कर दीजिए जैसे हमने आपको बताया कि दो या तीन बच्चे लेके आती हैं आप तो अगर आप डबल लेके आते हैं तो आपका चालीस पर्सेन्ट लेस हो जाएगा हाँ समय मेरा वो नौ से ग्यारह है और बाकी रूल्स डईहताे़ ये हैं कि कहीं जाना है आपको और टाइम से ही जाना है आप इस टीम में रहिए बाकी और मतलब इतना ईसू नहीं है बाकी आप अपने मतलब हाँ हाँ

हाँ तो आप सीख लीजिए बिल्कुल सीख लीजिए आप

आप तो कन्फ़र्म से आप कन्फ़र्म जाइए कि टाइम नौ से ग्यारह है और समय से आना है

रहेगी तो आपको वही पहनना है नहीं नहीं वो हम नहीं प्रोवाइड करते हैं वो आपको हम एड्रेस बता देंगे आप वहाँ से पर्चेज़ करेंगे हाँ हाँ आप कॉल कर लीजिएगा और बाकी हम आपको बताए देते हैं मतलब इतना टफ़ नहीं है रास्ता आप कहाँ रहेती हैं अच्छा खैराबाद में ही रहेती हैं तो ये कमाल सराय आएँगी बिसवा रोड पर कमाल सराय पड़ता है बी एस एजुकेसनल इस्कूल है तो ये बस पुछना नहीं पड़ेगा आपको रोड से ही बोर्ड लगा है आप जान जाएंगी